योगा करण सां असांजे मन में चुस्ती अचे थी ऐं योगा करण सां असांजे मन में शांती अचे थी ऐं चिंता हटे थी ऐं योगा करण असांजे शरीर लाइ फ़ाइदेमंदु आहे ऐं योगा सां ॿाहिरि बाग बगीचे में वञी करे सघूं था ऐं बाग बगीचे जो वातावरण ॾाढो शुद्ध हूंदो आहे ऐं हुते वञी योगा करण सां असांजो मन तन शांति थिए थो ऐं असांखे ॾाढियूं सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं मन में ईंदियूं आहिनि सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं सोचणु जूं ईंदियूं आहिनि ऐं योगा सां घणे ई लाभ थींदा आहिनि ऐं योगा जा घणे ई लाभ बि आहिनि योगा सां ताक़त अचे थी शरीर हलको रहे थो ऐं दिलि जा बि घणे ई रोग दूरि थियनि था जे ब्लड प्रैशर शुगर वग़ैरह ऐं नसियुनि में बि आराम मिले थो ऐं इन योगा जा घणे ई फ़ाइदेमंद फ़ाइंदेमंद आहिनि हिन सां तनाव में राहत मिले थी गुस्सो शांति थिए थो चिंता कम थिए थी निंडु सुठी अचे थी ऐं मन खे शांती मिले थी ऐं शरीर जे प्रति ध्यानु वधंदो आहे पंहिंजो शरीर ठीकु रहंदो आहे पंहिंजा सभु दुख दर्द दूरि थी वेंदा आहिनि ऐं असांजो खून जूं जेकी नणियूं थींदियूं आहिनि उन में बि राति जो दौरो घुमंदो रहंदो आहे ऐं चिंता ऐं चिंता दूरि थिए थी ऐं पुराणा जेका दुख दर्द थियनि था उहो सभु दूरि थी वञनि था ऐं नसियुनि में बि खून योगा करण सां दौड़ंदो रहंदो आहे ऐं पंहिंजी मासपेशियूं हडियूं बि ताकतवर थियनि थियूं मजबूत थियनि थियूं ऐं इन शुगर ब्लड प्रैशर जेको बीमारियूं हटी थियूं वञनि ऐं ऐं निंड सुठी थी अचे ऐं निंड सुठी करण सां पाण खे सुबुह जो उथण में तरो ताज़ा महसूसु थिए थो ऐं असांजो हाजिमो घटि आयो हाजिमो ठीकु थिए थो मोटापो घटि थिए थो ऐं पाण खे हलण चलण में फुर्ती अचे थी ऐं जेके बुज़ुर्ग माण्हू योगा कंदा आहिनि त उन्हनि जो हडियूं मजबूत थियनि थियूं ऐं उन्हनि खे के कम में बि सुस्ती महसूसु कोन थींदी आहे